ہاں ہلو آپ کون بول رہی ہیں ہاں ہاں میں وہاں کا وہاں کا چیف لائبریرئن ہوں بتائیے کیا بات ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی لیکن آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا تعارف کیا ہے آپ کون ہیں کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا تو آپ تو آپ ایک اسٹوڈینٹ ہیں یا آپ ایک جنرل شائقین میں ہیں کتابوں کے اچھا ریسرچ اسکالر آپ ہے دیکھیے دیکھیے آپ کی آپ کی شکایت بجا ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پہلو تو میرے لیے بحثیت چیف لائبریرئن کے اقظام بخش یہ ہے یہ یہ لائبریری ایک ایسی جگہ پر ہے اور اتنی پرانی لائبریری ہے اتنی کتابوں کا یہاں یہاں بھنڈار ہے کہ یہاں فائدہ اٹھانے والے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور اور یہ جو ہے اب وہ آپ جب سے یہاں سے گئیں تو اس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ آ چکے ہوں گے تو اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جو آپ کو اس کو اس کو اس جگہ مناسب جگہ پر نہیں رکھتے ہیں جہاں کتاب پہلے سے رکھی ہوئی تھی ہاں دیکھیے کچھ عملی دشواریاں ہو سکتی ہیں ہماری اسٹاف بھی کم ہو سکتا ہے اور اور یہ ہے کہ زیادہ جب جب لوگ استعمال کریں گے تو اس میں کچھ اس طرح کی کمیاں خامیاں ہونا ایک فطری بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کنوینئس فراہم نہ کریں ہم آپ کو ہم آپ کو کسی بھی طرح سے انکنوینئس نہیں ہونے دیں گے چونکہ ہماری لائبریری کا یہ سلیقہ لائبریری کا یہ طریقہ اگر صحیح رہے گا تو تبھی یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہو سکے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آپ کو ہاں ہم ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی اور اور یہ ہم اس کا آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ہونے دیں گے اوکے اوکے